अपनी संस्कृति बचाने के लिए हम जी जान से कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कोई बड़े बुज़ुर्ग है या अपने से बड़े हों उनका पैर छुओ उनको प्रणाम करो और अगर फ़ोन भी आए तो फ़ोन में पहले प्रणाम बोलो इसके बाद कोई बात करो और जो आज कल की बहूएँ हैं वह आती हैं अपने सास की सेवा नहीं करती हैं पैर नहीं छूती हैं और सर पर घूंघट नहीं लेती हैं साड़ी भी नहीं उतना पहनती हैं सूट सलवार में रहना पसंद करती हैं फ्रॉक सूट में रहना पसंद करती हैं आजकल की संस्कृति बचाने के लिए हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन आज कल के जो बच्चे हैं वह जो बड़े हैं वह लोग नहीं उतना मानते हैं त्यौहार को भी उतना नहीं मानते हैं जैसे जिताया हुआ वह बच्चे उसको क्या समझेंगे क्या जानेंगे कि कौनसा त्यौहार है कैसा है उसको कुछ नहीं समझेंगे तीज है छठ है ये सब नहीं उतना मानते जानते हैं त्यौहार व्यौहार को वह सब धीरे धीरे वह सब चला जा रहा है उसका कोई महत्व बच्चे सब नहीं कर रहे हैं जो बड़े पहले के हैं बुज़ुर्ग हैं वह लोग तो कर ही रहे हैं और हम तो अपने बच्चे को हमेशा सिखाते हैं कि सबसे अच्छे से बात करना चाहिए किसी से टूट के नहीं बोलना चाहिए अच्छा से बोलना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए यही सब तो हम लोग सिखाते हैं हम खुद करते हैं हम लोग अपने माता पिता को कितना अच्छा से इज़्ज़त देते थे कितना अच्छा है से अब तो आज कल के बच्चें हैं कि माता पिता से उतना अच्छा से बात भी नहीं करते हैं सब वह समझते नहीं है कितने बच्चे हैं तो अलग समझते हैं जैसा मतलब कोई संस्कार देता है वैसे बच्चे हो जाते हैं ज़्यादातर बच्चे बिगड़ जाते हैं कुछ नहीं जैसे भगवान को भी नहीं मानते हैं भगवान नहीं होते हैं तो यह नहीं होते हैं वह नहीं होते हैं यह सब बोलते हैं लेकिन हम लोग तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही संस्कार देते हैं शादी विवाह हो जाएगी अपने घर पर जाना अच्छे से सास का ध्यान रखना ससुर का ध्यान रखना अपने माता पिता का भी ध्यान रखना सब कुछ मतलब अच्छा से करना चाहिए अच्छा से करना चाहिए सब कुछ यही सब संस्कार देना चाहिए और बच्चों को भाई जो इच्छा करे उसको खिलाओ पिलाओ उसको अच्छा से रखो और कोई मतलब वह है तो उसको मतलब जो गलती करें तो उसको डांटो भी कि मतलब अच्छा संस्कार दो कि सब कुछ मतलब अच्छे से बोलें कहें और सबको अच्छा से उसका आदर सम्मान करें यही सब अपने बच्चों को सिखाना चाहिए किसी के प्रति जलना नहीं चाहिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और किसी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए अच्छा से बोलना चाहिए बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अच्छा से पढ़ने जाए सिखाइए पढ़ाइए उसको कि अच्छा संस्कार दीजिए उसको ठीक से बोलें अच्छा से स्कूल जाए घर पर खाना भी बनाएँ काम भी करें माता पिता का सेवा करें भाई बहन को भी अच्छा वह करें अच्छा से बोलें बात करें मतलब सबको अच्छा सा वह करें कि संस्कृति बचाने के लिए हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं यह सब धीरे धीरे भूल रहे हैं कि यह सब क्या होता है कैसा त्यौहार है नहीं उसको समझते हैं जानते हैं कि इतना बच्चे तो भगवान को भी नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं हैं उसके लिए हम लोग समझाते हैं बताते हैं कहते हैं उसको उसको अच्छा से सही ढंग सिखाते हैं बच्चों को अच्छा से बोलना चाहिए किसी से टूटकर नहीं बोलना चाहिए रूठकर नहीं बोलना चाहिए माता पिता दो चार बात मतलब डांट दे बोल दे तो उसको समझना चाहिए बच्चों को कि नहीं हमारे मम्मी पापा हमको भले के लिए बोले हैं डांट रहे हैं उनको समझना चाहिए गुस्सा आना नहीं चाहिए यही सब संस्कृति है ना इसी का अच्छा से सम्मान आदर करना चाहिए